جی و علیکم السلام کون اچھا جی بس

جی ہاں بتائیں سپول ضلع میں سب سے بہترین تو ایسے بہت سا ہے بٹ وہ سورا وغیرہ ہے اچھا کھاصہ

جی ریہو وگیرہ ہے تو ڑیہو وگیرہ تو مشہوڑ ہے سپول ضلع ریہو ہو گیا سورا ہو گیا یہی سب ابھی چل رہا ہے تو سپول ضلع میں تو یہی فیمس ہے ابھی تو آپ کو کتنا چاہیے اچھا بیس پچیس کلو ہو جائے گا کب تک چاہیے آپ کو ہاں ہو جائے گا کب تک چاہیے آپ کو جی ہیلو جی ہو جی ہو جائے گا وہی دوں گا میں تو پھر جی ہو جائے گا تاکہ اگر ہوں ہو جائے گا باکی اگر پرائز اُرائز کا بات کر لیں جی میں دوں جی جی میں اوکے تازی ہی دیتا ہوں باکی آپ پیسے ویسے کی بات کر لیتے تو ٹھیک رہتا

پچیس کیلو کے وہی دو سے بس پانچ پانچ سے چھ ہجار کے بیچ میں ہو جائیں گے آپ کے جی پچیس کیلو کا اور مچھلی وہ دوں گا میں ریہو جو فرائی کرنا ہے نا آپ کو بنا کے چاہیے آپ کو مطلب تیار اُیّار کر کے مجھے ہی لانا ہے سب کچھ اچھا ہو جائے گا تو فر تو فر تو تھورا زیادہ جائے گا بنا اونا کہ وہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتا دوں گ آپ کو کال کر کے ٹھیک ہے اللہ حافظ